हॅलो शिवम हाॅटेलाचे मेनेजर उलयतात न्ही हांव किर्ती सातार्डेकर अंबाजी फातोर्डेच्यान उलयतां आमी तुमच्या हाॅटेलांतल्यान खुबदां जेवण मागयतात आनी आमकां आमकां आवडटाय बी तुमची जी रूच आसा जेवणाची किंवां करपाची पद्दत ती आमकां आवडटा ताका लागून आमी परत परत तुमच्या हाॅटेलांतल्यान वस्तू मागयतात पूण हल्लिच्या तेंपार पळयलें जाल्यार तातूंत कांय सुचोवणी करच्यो अश्यो दिसतात पयलीं म्हटल्यार फाटले खेप आमी शिवराक जेवण मागयल्लें जाल्यार तुमी शागोती धाडून दिली आनी एक फावट दोन जिन्नसूच धाडून दिले जेन्ना आमी चार जिन्नसाची ऑर्डर दिल्ली तेन्ना आनी एकदां पुलाव जो मेळो तो मात्सो शिळो आशिल्लो आमी बरें जेवण रुचीक जेवण म्हण तुमचे हाॅटेलांतल्यान ऑर्डर दितात जाल्यार आमकां अश्यो वस्तू मेळटा म्हणटगीर मात्शें वायट दिसता आनी ताका लागून तुमचे हाॅटेलाक कांय सुचोवणी करच्यो अशें दिसतात तशेंच तुमी जें जेवण धाडपी जो तुमचो भुरगो आसा ताका फोन केलो जाल्यार तो वेळार फोन उखलना किंवां फोनच घेना तशें जाल्यार तुमकां ह्यो सुचोवण्यो दिवपाक जाय जाल्यार हांवेन तुमकां तोंडान दिल्यो जाल्यार तुमकां तें यादी उरपाना आनी आतां सांगल्यारय तुमकां त्यो लक्षांत येवचेना तुमच्या हाॅटेलाचें तर संकेत स्थळ आसा जाल्यार ताजो नामो तुमी धाडून दिलो जाल्यार हांव त्या संकेतथळाचेर ह्यो सुचोवण्यो बरोवपाक शकतां तें म्हजे भशेन आनीकूय लोक आसतले तांकांय तुमकां कितें कांय तरी सुचोवणी दिवपाची आसतली आनी सुचोवणी दिवप म्हणल्यार तुमकां तातून सुदारणां करपाचो वाव आसता तातून सुदारणां करपाक मेळटा ताका लागून तुमचो जर नामो आसा जाल्यार म्हाका ह्या नंबराचेर व्हाॅटसेप नंबराचेर हो नामो धाडून दियात हांव ताचेर सुचोवणी करतलें आनी जवण म्हणटगीर तातून विघूतसाण येवपाक जाय आनी नितळसाण आसूंक जाय कित्याक जेवण खाल्ल्यान आरोग्याची हें किंवां जिवाक जें आसा तें बरें जावपाक जाय तातूंतल्यान भलायकीचेर परिणाम वायट परिणाम जावपाक जायना ताका लागून म्हाका दिसता की तुमी ह्यो सुचोवण्यो ज्यो हांव आमी घालतलीं किंवां बरयतलीं ताजेर सुदारणां करतली अशी आस्त बाळगीतां देव बरें करूं